हेलो हँ कहू की हाल समाचार छै हँ हँ ठीक छै ठीक हँ सभ ठीक अछि मधुबनीमे तऽ एखन खूब बढ़िआँ चलि रहल छै आब तऽ आब सभटा से आब तऽ सभटा देखै छियै ऑनलाइन सिस्टम काज भऽ गेलै हन तऽ नेता सभकेँ लोक कनी कम पूछ करै छै तखन तऽ सोचैए जे नेतासभ जखने पैड़ लागल से अहाँके ओ अपन जकरा जे पै पैसा देलक आब करबै की युवा नेता छै युवा काज चलै छै आओर एखन तऽ सभटा ऑनलाइन सिस्टम काज चलै छै आब सपोर्ट तऽ कैए रहल छियै ओकर की करबै आब मानि लिअ जे काज छै से तऽ चलिए रहल छै किछु ने किछु

आब तऽ ठीक छै अहाँ कनी ओहि रोडके नम्बर तम्बर लिखा देबै तऽ कयल जेतै गप विधायक जीसँ जिला परिषद जीसँ आओर की कहि सकै छी हँ हँ ह्म्म ठीक हँ हँ ठीक छै तऽ हँ हम एहि विषयके जे छै से हम गप्प चर्चा करै छी आओर विधायको जीसँ ई विषयपर गप्प करै छी जँ भऽ जाइए तऽ हम अहाँकेँ खबरि कऽ देब जे हम नहि नहि नहि ठीक छै ठीक छै ठीक छै भऽ जेतै एहि विषयपर जे छै ठीक छै